नमस्ते नमस्ते हम लोग बच्चों को लेकर के आगरा जा रहे हैं में आप इसमें आपका भी बच्चा है औ हर बच्चों से पच्चीस सौ रुपये लिए हैं जोकि अच्छे ढंग से वो सफर हो जाए और समय से पहुँच जाएँ सभी बच्चे जो अमीर हैं गरीब हैं सभी बच्चे पैसे दे रहे हैं और उसको मेरा फर्ज था कि आपको मैं भी बता दूँ

इसमें बच्चे का आपके भविष्य जो है बच्चे का घूमने फिरने से आपके दिमाग बढ़ेगा दिमाग के प्रूमेंट होगा और सब सारी चीजें देखकर के ओ उसकी चंचलता बढ़ेगी तो ई इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी उसको दें

ठीक है हम लोग तो सावधानी से जा रहे हैं इसमें हमारे दस दस टीचर्स होंगे पचास बच्चे हैं और मेम होंगी ये सभी लोग साथ में जा रहे हैं उन उन बच्चों की सब ये सुरक्षा के लिए ही ना हम लोग इसीलिए पैसा ले रहे ना इसी पर वो खाने पीने की व्यवस्था के लिए इही ना पैसा ले रहे हैं हमारे लिए सभी बच्चे बराबर ही है ना सभी बच्चे इतना दे रहे हैं तो उसमें हम क्या कंसेसन कर सकते